हाँ मुझे लगता है कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र को जो समुदाय है उसके जो पारंपरिक जो नृत्य है उनको संरक्षित रखना बहुत ही जरूरी है उनको और भी बेहतर बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी जो परंपरा है जो प्राचीनकाल से समय से चली आ रही है जो नृत्य होते हैं हमारे यहाँ पे घूमर है मीणाबाटी है जैसे भी कई तरह के नृत्य किए जाते हैं उनको संरक्षित रखना उनको देख उनको अच्छे से आगे बढ़ावा देना बहुत ही जरूरी है क्योंकि यह हमारी प्राचीन काल से चली आ रही संस्कृति है हमारी परंपरा है जिसको हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए इसलिए हमारी जो ये संस्कृति और परंपरा है इसको आगे भी बढ़ा कर रखना चाहिए